हमरा क्षेत्रमे जे छै से नवीन इंडियाके तहत काज कयल जा सकैत अछि आओर एखन बहुत सारा बिहार सरकार आओर भारत सरकार जे छै से ग्रामीण उद्योग के तहत जे छै से काज शुरू केलक हन आओर एहिके लेल जे छै से हमरासभके ग्रामीण क्षेत्रमे जे छै से बहुत सारा एहन उद्योग छै जे अहाँ व्यवसाय कऽ सकै छी आ जरूरिओ छै लघु उद्योग जे छै से बहुत लघु उद्योग आओर व्यवसाय ई बहुत ज्यादा कारगर छै छोटका व्यवसाय जे छै से हमरासभके ग्रामीण परिवेशके लेल बहुत बढ़िआँ छै चूँकि एतय एक मुश्त पैसामे सम्भव नहि छै कोनो बिजनेस कयल जा सकैत अछि ताहि दुआरे धीरे धीरे कोनो छोट व्यवसायके लेल छोट राशि जे छै से ज्यादा कारगर छै आओर एहिके सङ्गे सङ्गे जे छै से एतुक्का अहाँके ग्रामीण परिवेशके ध्यानो राखय पड़त जे एतुक्का आबादीके पास की क्षमता छै आ की नहि छै ताहि दुआरे ओहि हिसाबसँ एकरा जे छै से करय पड़ैत छै धीरे धीरे जे छै से परिवेशके हिसाबसँ अहाँकेँ बिजनेस स्टार्टअप करय पड़ै छै आओर लघु उद्योग बहुत ही कारगर छै ग्रामीण क्षेत्रके लेल चूँकि छोट व्यवसाय जे छै से आरामसँ आदमी कऽ लैत छै आओर बड़का व्यवसायमे कठिन होइ छै चूँकि बड़ बहुत सारा एहिमे पूँजी चाही आओर पैसा चाही तखने सम्भव छै जे कोनो भी व्यवसाय कऽ सकैए तऽ एतय छोट उद्योग जे छै से कए सकै छी एखन मोदी सरकार आओर नीतीश कुमार बिहार सरकार जे छै से दुनू मिलि कऽ एखन ग्रामीण मे जे छै से व्यस व्यवसायके लेल बहुत सारा काज केलखिन हेँ आओर कऽ रहल छथिन जे गरीब तबकाके जे आदमी छथिन तिनका लेल पैसा के उपयोग केना हेतै केना की कयल जेतै ओहिके लेल बहुत सरकार सोचि रहल छथिन आओर बहुत सारा छोट छोट उद्योगके लेल जे छै से व्यवसायके लेल ओसभ राशिओ फंडिंग कऽ रहल छथिन ओहि पैसासँ बहुत सारा ग्रामीण परिवेशमे जे छै से बहुत आगोँ गेलै हन आओर आगाँ जा रहल छै एहिमे दस लाखवला स्कीमवला जे बिजनेस छै ओ बहुत ही कारगर बिजनेस छै बहुत ही कारगर व्यवसाय छै दस लाखवला चूँकि एहिमे छै जे अहाँकेँ पाँच लाख रिफंड छै आ पाँच लाखके पैसा कटै छै तऽ ओहि ओहि हिसाबसँ जे भी केओ ई बिज ई ई ई जे व्यवसाय ओहिमे हाथ अजमाबै छै तऽ ओकरा ले ई फायदा रहै छै जे हमरा पाँचे लाख रुपैआ लागत आओर पाँच लाख रुपैआकेँ हमरा सरकारकेँ देनाइ यए कमाए कऽ तऽ ओकरा लेल इजी वेमे रहैत छै जे ई व्यवसाय हमरा सभसँ बढ़िआँ यए हम आरामसँ ई व्यवसाय कए सकैत छी ताहि दुआरे एहि व्यवसायके लेल ओसभ ई बहुत ही कारगर छोट व्यवसाय जे होइ छै ग्रामीण परिवेशके लेल बहुत बढ़िआँ होइ छै आओर ई व्यवसाय सर एतुक्का लेल बहुत बढ़िआँ छै आओर करबाक चाही आओर छोटका छोटका बिजनेससँ बहुत सारा फायदो छै जे तुरन्त तुरन्त एहि व् एहि व्यवसायसँ आगाँ अहाँ जा सकैत छी आओर पैसा कमाए सकै छी